सो हांव बायक चलयताचे पयलू हांव ल्हान आशिल्लें आनी हांव फर्स्ट यराक आशिल्ले तेन्ना हांव बायक बी चलयनाशिल्लें पूण म्हाजी सगळीं फ्रेंड्स चलयतालीं तांकां पळोवन म्हाका अशें दिसलें की हांवें बी बायक चलोवची आनी कितें बरें शिकचें आनी जेन्ना हांवें बायक चलोवपाक स्टार्ट केली पयली पयली नू शिकता बायक चलोवपाक शिकता आसतना मातशें म्हाका कठिनाई येवपाक लागली म्हज्यान सारके सांबाळपाक जायनाली बायक पूण टायम वयता वयता हांव शिकलें मागीर हांव हांव बी बायक चलोवपाक लागलें ते तो दीस आशिल्लो पळय ज्या दिसाक हांव बायक चलोवन चलोवपाक लागले तो दीस म्हजे खातीर खूब बरो आशिल्लो तें दिसाक म्हाका अशें दिसलें की हांव आतां इंडिपेंडंटाक कितें म्हूणटा हांव आतां मुक्त जालें म्हाका एक शेवणें कशें वाऱ्यान शेवणें कशें मळबान उडटा कांयच टॅन्शन ना कांय ना म्हाका तशी फिलींग येवपाक लागली हांव तशेंच गाडी चलयता आसतना म्हाका शेवण्या भशेनूच फील बरें दिसतालें म्हाका शोड हांव शेवणेंच शें दिसतालें तशेंच जेन्ना हांव गाडी चलयताले तो वारो येतालो वारो असो येतालो जसो तो म्हाका जशें आमी ल्हान भुरग्यांक कशें तांचे पोल्याक हात लावन पोशयता तो तसो तोच वारो म्हाजे गालांक हात लावन पोशयताले म्हाका अशेंच दिसलें म्हाका परत म्हजी ल्हानपणाचे दीस याद आयले जेन्ना म्हजी आवय बापूय म्हाका म्हज्या गालांक धरून पोशयताली म्हाका म्हजी अपूर्बाय करताली म्हाका खूब बरें दिसलें आनी जेन्ना हांव म्हजे इश्टां वांगडा भोंवपाक वयताले ओर भोंवपाक वयता आतां सुद्दां तेन्ना ती फिलींग आसता ती वेगळीच आसता ते हांव तुमकां उतरांनी सारकें सांगपाक शकना जेन्ना इश्टां वांगडा भोंवपाक वयता तेन्ना खावपाचें प्लॅन जाता खंय बरें नीव जाग्यार वचपाचें प्लॅन जाता अशें तरेन खूब यादी यादी एकठांय जाता आनी जेन्ना जाणटेपणान आमी बसतली खोबरें मारतलीं तेन्ना आमकां हेत दीस याद उरतले न्हू जे मस्ती केली ना खंय भोंवपाक गेली खाले पिले हेत दीस याद उरतले आमकां तें घरा वगी बसोन शिकली न्हिदली ते जाल्यार दीस याद उरचे ना न्हू सो बायकींग हो एक खूब बरो डिसिजन आशिल्लो म्हज्या लायफाचो खूब बरो बेस्ट